औ आदा थारमाने आङो मैगं थाइगंनि बागै बाजाराव माबायदि मोनो मा मा दं बबेहाय बबे बबे जायगायाव बबेहाय थांब्ला साबसिन जागोन बेफोरखौ सोंनोमोन

औ औ औ औ

ओ औ

औ दे दे ओमफ्राय जायगाया बबेहाय बबेहाय जायो माबाया बाजारफ्रा औ थानाफारा खाथिदा आरो अबेहाय जाबावो अ औ दे दे ओमफ्राय लकेल मैगं माबा मैगं थाइगंखौ लकेलफ्रा मोजांखा मोनखागोन दा अ ओमफ्राय सोरबा सोरबा औ मोनखागोनना होमबा सोरबा सोरबा थगायोबो ना लकेल होननानै

औ औ औ औ औ औ अ ओमफ्राय दिनआलाय मा माब्ला जायो दिना माने बाजार जानायनि दिना औ दे होनबालाय आदा गोजोन्नाय थाबाय औ ओं औ दे आङो थांबा आदानो खनसे कनटेक्ट खालाम फिनगोन दे औ दे दे होनबा औ